آج میں نے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے بعد کچھ ضروری کاموں پر غور کیا سب سے اہم کام ہے آدھار کارڈ کا پتا اپڈیٹ کروانا اب چونکہ نیا پتا ہے تو آدھار کارڈ میں بھی وہی ہونا چاہیے تاکہ کوئی دقت نہ ہو کل صبح آدھار سروس سینٹر جانے کا ارادہ ہے کرایہ نامہ اور بجلی کا بل ساتھ رکھ لیا ہے یہی ایڈریس پروف کے لیے کام آئیں گے بس یاد رکھنا ہے کہ جلدی نکلنا ہے تاکہ زیادہ بھیڑ نہ ہو